साढ़ै प्लांट होंदे न बड़े अच्छे अच्छे प्लांट न साढ़ै इक एह् तुलसी दा बूहूटा होंदा एह्दा काफी जेह्ड़ा अर्क बास्तै होंदा ऐ बखार बी घटांदा ऐ दूआ अजवैन होंदी ऐ एह्दे बी लोक अर्क बनांदे न पेट शेट में दर्द होंदी ऐ एह्दे च खासकर एह् जवैन दा ज्यादा इस्तेमाल करदे लोक कि के इत्थैं दोआइयां शोआइयां नि होन्दियां इन्नियां ते फिर जवैन शवैन अर्क शर्क तुलसी गढ़काइयै गै पींदे न बाकी साढ़ै प्लांट होंदे न अखरोट होएया एह् दमाक बास्तै बड़ा अच्छा होंदा ऐ एह् दमाक दी एनर्जी जेह्ड़ी बधदी ऐ दुऐ साड़ी ऐ साड़ी होंदी खुबानी ऐ ओ आलू बखारा ऐ सब्जी होंदे इक इन्दा लोक चा'र पांदे मरब्बे पांदे होर बास्तै बड़े अच्छे होंदे न साड़ी जेह्ड़ी ऐ एह् जेह्ड़ी ऐ कोई दंदै दर्दां होन जां कुसै कुस जगह कोई बर्म पेदा होये बर्म लग्गी दी होये उत्थें एह्दा मल्हम लाया जंदा उसी लाया जंदा तां गै एह्दे कन्नै बर्म जेह्ड़ा मल्हम जेह्ड़ा बर्म जेह्ड़ा खत्म होई जंदा बाकी आलू बखारे दुए त्रिये खाने कन्नै आदमिये गी थोह्ड़ी ब्रेन बास्तै अच्छा होंदा ऐ बाकी होर जेह्ड़े अखरोट ऐ एह् बी बड़ा अच्छा ऐ

बाकी इक फकवाड़ा होंदा फिग जेह्ड़ा ऐ एह् बी बड़ा अच्छा ऐ एह्दे कन्नै खून बनदा ऐ खून दी मतलब ठीक रखदा ऐ जिसी घट्ट होऐ अमिनिए कमी होऐ ते ओह्दे कन्नै एह् पूरी होंदी ऐ बाकी होर आलू बखारे होंदे एह् बी एह् खून गी बनांदे न एह् बी काफी एनर्जी दिंदे न बाकी एंटीबायोटिक कोला एह् साढ़े फ्रूट खाने जेह्ड़े बड़े अच्छे होंदे न अस इनेंगी गै ज्यादा तौर पर इस्तेमाल करने आं एंटीबायोटिक दे बजाए